एक एहन समयके बारेमे अहाँकेँ बतबैत छी पढ़ाइके मामलेमे एक बार हम जब ग्रेजुएशन करैत रहली ओकरा बाद आगे पढ़ाइके लेल हम सभसे सलाह लेली कि मेडिकल करू कि मतलब की करल जाय आगे अपना बड़ बुजुर्गसँ सलाह लेली ओहि टाइम तऽ सभ बतैलनि कि नहि जे चीजमे अहाँकेँ दिलचस्पी है ओएह चीज अहाँकेँ करैके लेल ठीक रहतै ओ फिर मतलब दू आदमी से चारि आदमी से हम सलाह लेलहूँ तऽ सभके इएह कहनाम भेलनि केओ कहलनि कि मेडिकल कर लऽ केओ कहलनि कि जे तोरा इच्छा करै तऽ ओहे कर लऽ ओहे सभ सभके अन्तमे सभसँ सलाह लेलहुँ आओर जे चीजमे हमर दिलचस्पी रहै ओ हम कयली ओएह चीज कहलनि जे जो चीजमे हमरा सभके दिलचस्पी रहै तऽ कहैके इहै हइ कि जैसे जे चीजमे हमर दिलचस्पी रहतै ओ चीजके तैयारी करैमे आ ओ चीजके अच्छासँ तैयारी कैले रहबै तऽ आगे बढ़बै नहि तऽ जे चीजके हमरा जखन नौलेजे नहि रहतै जे चीजके हमरा जानकारिये नहि रहतै ओ चीज करिके भी हम आगे नहि बढ़ि सकैत छी आओर केओ हमरासँ इएह सेम सवाल करतै तऽ हम अपना तैयारी कैले रहबै अच्छासँ तभी दोसरके हम तैयार मतलब करा सकैत छियै तऽ ओहे सभके सलाह लेलनि तऽ सभ सलाह मतलब इएह देलनि कि अहाँकेँ जे जे चीजमे रुचि हइ ओएह चीज करु आ फिर सभके अन्तमे ओएह हम जाकऽ मेडिकल लाइनमे फिर हम कयलहुँ आ ओहीमे डिस्पेन्सरी खोललहुँ कैमिस्टके दोकान दवाइके